ایسے تو ہمارے علاقے میں کئی کمپنیاں ٹریول کمپنیاں کام کر رہی ہیں لیکن سبھی ایمانداری سے کام نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ گربڑ بھی کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ایسی ٹریول کمپنیاں جو ہیں وہ اپنا کام ایمانداری سے کرتی ہیں اس لیے کہ تاکہ آگے کو بھی وہ ترقی کریں ان کے گراہک ان سے بنیں رہیں جڑے رہیں تو جو کمپنیاں ایسے کام صحیح کرتی ہیں تو لوگ ان سے جڑتے ہیں وہ آگے ترقی بھی کر رہے ہیں لیکن اس میں زیادہ تر لوگ صحیح ہیں چند لوگ ہوتے ہیں ایسے ٹریول کمپنیوں میں جو گربڑ کرتے ہیں بےایمانی کر لیتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن زیادہ تر تو بہتر ہیں کیوں کہ جنہیں بزنس کرنا ہے جنہیں اپنا کام چلانا ہے تو وہ ایمانداری سے ہی کام کو کرتے ہیں ٹریول کمپنیوں کا کام بہتر ہے کافی لوگ کرتے ہیں سوچ سمجھ کر